میرے پاس جی پی ایس گھڑی ہے دوڑنے والے فون میں ایپس ہیں جسے میں اسٹاٹ کر لیتا ہوں پھر دوڑتا ہوں اور میں روز پانچ کلو میٹر دوڑتا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں دوڑنے کے لیے کیونکہ ایک رننگ ایک ایسی چیز ہے نا جو آپ کو فٹ رکھتے تندرست رکھتے تو اس لیے آپ روز دوڑا کریں صبح صبح دوڑا کریں اور اپنے صحت کے روزانہ ادائب جو ہیں اُس میں ایک گلاس دودھ روز پیئیں اس میں کشمش ڈال لیں کھجور ڈال لیں جم جائیں ورزش کریں جم جائیں روز جائیں جم کسرت کریں کثرت سے کسرت کریں کثرت سے جم کریں ورزش کریں رننگ کریں یوگا کریں دھنیاواد